भाउ भाॼाईअ जे शादीअ जे सालगिरा जे ॾींहुं मूंखे उन्हनि खे ॾियण जे लाइ सभिनी खां सुहिणी ऐ न्यारी हिकु जेका गिफ्ट ॾियणी हुई उहो मा पंहिंजे भाव सा पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे घर जे शयुनि मां जेको हुन जे लाइ कार्ड ठाहियो सभु डीसी वायरा थी विया उन खे न अलॻि अलॻि रंग लगाइणु सीपियुनि सां उन खे सजाइणु मोतीरनि सां हुन जे मथां डैकोरेशन करणु सभु ॾिसी हैरान थी विया सभ खां वॾी ॻाल्हि जो उन में मां पंहिंजे हर जजबे जो इज़हारु कयो हुओ जंहिंखे पढ़ी सभ हैरान थी विया उन खा पोइ मां ॿ पैसा बचाया मां पंहिंजे टाइम खे सफ़िलो कयो ऐं कुझ पंहिंजे भाउ जे लाइ पंहिंजे हथनि सा कुझु नओ करे रख ॾेखारण जी हिकु जेका मुंहिंजे अंदरु इच्छा हुई उहा मां पूरी कई